मां पंहिंजे घर में सुबूह जे टेम जीअं चाहिं आहे पंहिंजे हथ सां ठाहींदो आहियां जीअं चाहिं पीअण लाइ क कॉफी थी ऐं मतिलबु पंहिंजो छा आहे लीमो पाणी थियो ऐं छाछ थी ऐं मिल्कशेक आहे इहे शयूं पांजे हथ सां इलाही तरीक़े जूं शयूं आहिनि जो मतिलबु ठाहे करे ऐं पीअंदा आहियूं वधीक वधीक चाहिं कॉफी लीमो पाणी छाछ ऐं ॿियो वरी हिन में वरी पंहिंजो मिल्कशेक थियो मैंगो शेक थियो इहो ठाहे करे पीअंदा आहियूं पीअण जी शयुनि में इहे ई सभु शयूं वणंदियूं आहिनि पंहिंजे घर में